आम रोपै छी फड़ैए मजरैए तऽ देखै छी तऽ बहुत अच्छा लगैए बेटा खाइए पोता खाइए घरवला खाइए सभगोटे खाइए धान देखै छी फुटैए अगहनमे तऽ ओ देखैमे अच्छा लगैए फुटैए फरैए तऽ अच्छा लगैए जे खुशी मन होइए कि जे हाँ फड़लक हऽ सभ खाइ बेटा पोता पुतहु सभ घर भरके लोक सभ खा लेत तऽ ई अच्छा लगैए आम फरै छै तऽ धान फुटै छै लोढ़ै छै कटाइ छै से देखैमे अच्छा लगै छै मोन खुश हो जाइ छै जे खूब बढ़िआँसँ से धान हो गेल